साढ़े उधमपुर बिच्च बड़ियां ऐसियां चीजां न जेह्की साढ़ी उधमपुर गी मतलब इक इक खास जगहा दसदी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ सारे शा पैह्ले अ'ऊं गल्ल करनी आं साढ़े इत्थै उधमपुरै इक रामनगर जगहा ऐ उत्थै दो किले न

ते अस बी ओह् चीजां दिक्खियां कि कि'यां कि'यां जेह्के राजे महाराजे हे जां जेह्के कलाकार हे उस मतलब समें दे समें दे उ'नें केह् कीते हा कि मतलब दबारें पर ऐसी ऐसी चित्रकला कीती ही जेह्की अस अज्ज बी दिक्खने चाह्न तां बड़ी अच्छी लगदी ऐ ओह् जेह्कियां जेह्कियां इमारतां हियां उत्थै बी जेह्के मतलब जेह्के कमरे बनाए दे होंदे हे जेह्के पत्थरें कन्नै चीन्ने दे होंदे हे उं'दी चनाई कीती दी होंदी ही ओह् अज्जै दे जमानै दिक्खेआ जा तां अज्जै दे जमाने च कोई कलाकार ओह् नेईं चनाई नेईं करी सकदा ऐ ओह् बी साढ़ी इक उधमपुर च मतलब इक दिक्खने योग्य चीज ऐ ओह् ओह् चीज जेह्की ऐ ओह् उधमपुर गी बड़ा अलग बनांदी ऐ दुआ ऐ साढ़ा पांडुआं मंदर ठीक ऐ उत्थै पांडू रेहियै गेदे हे ओह् जगहा जेह्की ऐ ओह् पांडू मंदर ऐ ओह् पूरा पत्थरै कन्नै बनाए दा ऐ पूरा पत्थरै कन्नै ओह्दी चनाई कीती दी ऐ होर ऐ बी इन्नै अच्छा ऐ आखो तुस तां कोई बी ऐसा इक इक पत्थर इन्नी सफाई कन्नै लाए दा कि मतलब अज्ज दिन धोड़ी अज्ज बी तुस दिक्खी सकदे ओ कि अज्ज बी उ'ऐ देआ हा जि'यां पैह्ले हा थोह्ड़ी थोह्ड़ी चीजां चेंज होई जंदियां क्योंकि समें समें कन्नै चीजां बदलदियां रौंह्दियां लेकिन अज्ज बी ओह् चीज जेह्की ऐ ओह् बड़ी अच्छी ऐ ओह् दिक्खने गी बाह्रा बाह्रा लोक जेह्के ऐ उस्सी दिक्खने गी औंदे इ'यै नेहियां चीजां जेह्कियां हैन साढ़े उधमपुर गी मतलब बड़ा अच्छा बनादियां ते ओह् इ'यै नेहियां चीजां दिक्खने गी लोक जेह्के न बड़ा ज्यादा जंदे न होर दिक्खदे न होर इक मन गी खुशी होंदी ऐ इ'यै नेहियां चीजां दिक्खियै कि साढ़े उधमपुर बिच्च बी इ'यै नेहियां चीजां हैन होर रेही गल्ल कल्चर होर हिस्टरी दी ते साढ़े इक उधमपुर दा कल्चर ऐ एह् बड़ा मतलब अच्छा ऐ बहुत ज्यादा अच्छा ऐ क्योंकि इत्थैं दे जेह्के जेह्के मतलब कल्चर जि'यां डोगरी सूट होई गेआ जि'यां जनानियां जेह्कियां हियां सुत्थनां लांदियां हियां सुत्थन ते कुरतू एह् इक सूट ऐ एह् बी साढ़े उधमपुर दी इक खास्यित ऐ एह् इक उधमुपर गी इक अलग बनांदा

ते बाकी तुस दिक्खो तां साढ़े उधमपुर बिच्च मिट्टी दे भांडे बनाए जंदे न मिट्टी दे भांडे बनाने फ्ही जि'यां मुघनियां होंदियां मुघनियां होंदियां उ'नेंगी बनांदे ते बच्चे ओह् घरै ई लेई जंदे ते पैसे पांदे ते ओह् होर बी बड़े दीपक बनांदे लोक मिट्टे दे इन्ने शैल रंग करदे फिर उ'नेंगी सकांदे फिर उ'नेंगी बेचदे बाकी दिक्खो तुस तां सुन्ना चांदी बी ते बत्थेरा किश एह् ते हर इक जगहा च बनदा ऐ लेकिन एह् बी इक साढ़े उधमपुर दी खास्यित ऐ